म्हाजो आवडतो रंग म्हटल्यार भगवो किद्याक तो असो खूब दोळ्यार मारता आनी तो खूब बरो दिसता म्हज्या आंगार सो म्हाका तो खूब आवडटा